ناسک ضلع کی آب و ہوا تو معتدل ہے نہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے نہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے خدا کا بڑا شکر ہے کہ خشک سالی سخت سردی وغیرہ کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا ہے لیکن گذشتہ چند سالوں سے گلوبل وارمنگ اور دیگر وجوہات کی بنا پر مالیگاؤں شہر اور ضلع ناسک میں درجۂ حرارت گرمی کے مہینوں میں خصوصاً مئی کے مہینے میں بیالیس سے پینتالیس ڈگری سینٹیگریٹ تک چلا جاتا ہے جس میں بچے جوان بوڑھے مرد عورت ہر کسی کو شدید گرمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے گرمیوں میں لو لگنا اور بھی کئی مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے